जुदि जों बेंक बाहायनायखौ गुरैसिन खालामनायनि खोथा रायज्लायोबा बिराट रोखोमनि खोथाफोर दं जेनेबा गिबि गिबियावनो सिगांनिफ्राय बेंकआव फेसिलिटिसफोर उदायोबा जोङो गोदोहायथ' एटिएम फेसिलिटिस बेफोरबायदि रोखोमनि गैयामोन जोङो बेंकआव थांनानैनो माबा मोनसे रां दोनथुमनोबाबो एबा रां बख'हैनोबाबो जोङो बेंकआव थांथारनानै दोनथुम हैथारनांगौमोन फर्म फिलाप खालामनानै एबा बख'नायावबो जों बेंकआव थांथारनानैनो खालामथारनांगौ जायोमोन आरोखि खिन्थु दा जोंहा एखनबा गोब्राबै रांफोर नांब्र'बगौ जायोबा जोंहा दा बयनिबो थाखाय दाइरेक्टलि केश आरोखि फैसा बिलाइखौ नांथारगौ जायोबा जोङो ए टि एमनि गेजेरजों जोङो दा फैसाखौ दिहुननो हायो एबा जोङो गोख्रैनो दोननांगौ जायोबा ए टि एमनि गेजेरजोंनो जोङो फैसाखौ दोनथुमफिननोबो हायो आरोखि बे फेसिलिटिया गोदोहाय गैयामोन आरो दा बेनि अनगायैबो जोंनि डिजिटेल इण्डिया जायनाखिनि अननायाव जोंहा मोनसे इउ पि आइ बेफेरबायदि रोखोमनि जानानै दङ इउ पि आइनि गेजेरजों जोङो फिजिकेल मानि गैयै समाव गैयाबाबो जों दाइरेक्टलि मबाइलनिफ्राय मबाइलावनो जोङो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो माने बे डिजिटेल कारेन्सि नङा इत्स ए फिजिकेल कारेन्सि थेवबो जों फिजिकेल कारेन्सिखौनो जोङो दाइरेक्टलि बेंक टु बेंक जों ट्रेनस्फार खालामनो हायो आरोखि बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे फेसिलिटिसफोरबो ओंखारबाय जेरोखोम ए टि एमनि अनगायै जोंहा इउ पि आइ दं नङा होम्बा इउ पि आइखौ सालायनो थाखाय बिराटनो गोबां गोबां एप्सफोर दं जेरोखोम गुगोल पे फन पे भारत इउ पि आइ बेफोरबायदि रोखोमनि गोबा गोबां रोखोमनि जोंहा पेमेन्ट्स फेसिलिटिफोर ओंखारबाय आरोखि